मां सिया क्लैकशन में ॾेयारिअ ताईं मते हिक कुर्ती वरिती वाङणाइ कलर जी जो मुंहि़जो पसंदीदा कलर हुओ अने हूअ हुनमें सिपी ननकायल कायन जो बर्थ बि सुठो ठहियल हुयो त मुखे हू वणंदर हुओ हिन करे मां उ कुर्ती वरती अने मां पाती त सभिनीनि मुंहिंजी तारीफ़ बि कई अने सुठी बि लॻे पई हलकी बि हुई जो मूंखे वणंदड़ु बि हुई त मूंखे त हिक हिन ॻाल्हि जो डपु हुओ की मां धोईंंदसि त मुंहिंजो बर्थ निकरी न वञे अने कलर बि हलयो न वञे पर जॾहिं मां थोरो टाइम पातो पोइ मां हुनखे धोती त मूंखे ख़ुशी थी की हुनजो कलर बि कोन्ह हुयो अने हुनजो बर्थ बि न निकितो हुनमें मां हिन कुर्तीअ मां ख़ुशि आहियां